کھیل انسانی زندگی پر کئی طرح سے اچھے اثرات ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں جب لوگ کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو وہ فعال رہتے ہیں جس سے ان کی تندرستی بڑھتی ہے وزن قابو میں رہتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے دوسرا کھیلوں کا ذہنی صحت پر بھی بہت فائدے مند اثر پڑتا ہے یہ تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں مزاج کو بہتر بناتے ہیں اور ڈپریشن یا پریشانی جیسے مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں

ٹیم والے کھیل بہامی تعاون اور قیادت کی خصوصیت بھی سکھاتے ہیں تیسرا کھیل معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں دوست بناتے ہیں اور ایک گروہ کا حصہ بنتے ہیں اس سے اکیلے پن کا احساس کم ہوتا ہے اور اپنے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے سے نئے لوگوں سے میل جوول ہوتا ہے اور سماجی دائرہ وسیع ہوتا ہے چوتھا خیل بچوں اور نوجوانوں میں نظم نظم و ضبط لگن اور ایمانداری جیسی اہم اقدار پیدا کرتے ہیں یہ انہیں ہار اور جیت کو خوش دلی سے قبول کرنے بھی سکھاتے ہیں اس طرح کھیل نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور سماجی طور پر بھی لوگوں کی زندگی کے مجموعی معیار کو بہتر بناتے ہیں